ہاں ہلو جی السلام علیکم کیا میری کال ایمرجنسی سپورٹ لائڈ پے ہو رہی ہے کیا

یہ اصل بات یہ تھا کہ ہماری ایریا میں کافی دیر سے لائٹ کٹی ہوئی ہے اس کے کارن ہمارے لینڈ لائن رک گیا ہے اور ہمارے ایریا اور محل میں کافی پریشانی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے کافی چیز میں بھی دقت ہو رہی ہے چیزیں تو پلیز بہت مہربانی ہوگی کیا آپ آ کر ہمارے ایریا میں یہ سالوشن نکال دیں کیا نہیں سر پانچ گھنٹہ سر اس سے پہلے اگر ہو جاتا تو کافی ہمارے لیے بہترین ہو جاتا ہے اچھا ہو جاتا نا سر جی

سائٹ پہ کوئی بندہ ہیی بھیج دیجیے آپ باقی ہم لوگ اور مل جل کر کوپریٹ کر دیں گے سر چونکہ اس کی کارن لینڈ لائنڈ ہمارا رک گیا ہے

اور سامان ومان کا کوئی دقت ہوگا نہیں کافی ہم یہاں پر یہاں پر مل جل کر سپورٹ کر کے کر دیں گے سر جی میرا لین لائن بھی بند ہو گیا ہے جی سر آپ بہت مہربانی ہوگا آپ جلد سے جلد بھیج دیں جی شکریہ جی سر ٹھیک